ہاں جی اچھا چشمہ کے لیے فون کیے تھے ہوں مل جائے گا آپ کو چاہیے کون سا چشمہ اچھا فیشن والا چاہیے یا پاور والا ہوں اچھا یہ چشمہ جو ہے پانچ سو سے ہو کر پندرہ سو دو ہزار تک جائے گا یہ شاپ جو ہے آپ کو پڑے گا دربھنگہ کوالٹی بہت بڑھیا ہیں ہاں کہہ رہے جی چھ مہینے کا اس میں وارنٹی بھی دیتے ہیں ہوں بہت بڑھیا آپ پہنیے گا بہت اچھا لگے گا دکان وہی آٹھ بجے نو بجے ہاں جی دو گھنٹے کے لیے لنچ پہ جاتے ہیں بیچ میں ہاں آ سکتے ہیں مگر وہ بیچ میں جو ہے بارہ بجے سے دو بجے تک کے لیے بند رہتا ہے شاپ ٹھیک ہے کل آ جائیے